जेब्ला आङो मोनसे टपिक लिरनो थाखाय स्टार्ट खालामो अब्ला आङो गोबां उसु खुथु जायो जेरैबायदि बेनि बेखौ आङो लिरनांगौ ना लिरनाङा बेनि सोमोन्दै गोबां उसु खुथु जायो नाथाय बे उसु खुथु जानायनि गेजेरजोंनो आङो पजिटिभ आरो नेगिटिभ इम्पेक्टनि सोमोन्दै सानो बेनिफ्राय जुदि बे आङो बे मोननैखौबो सानखांनायनि उनाव पजिटिभ इम्पेक्टखौ बारा लायो बेनिफ्राय आङो बे लिरनायखौ स्टार्ट खालामो औ आङो जेब्ला कलेज मेगाजिनाव मोनसे सल' लिरदोंमोन मोनसे सल' लिरदोंमोन गावनि जिउनि सोमोन्दै बे सल' बे सल'आव आङो गावनि बे बड लेंगुवेजखौ इउस खालामनायाव बारा साबजानाय मोनाखिसै बारा साबजानाय मोनाखै बेनि थाखायनो आं आंनि लिरनायखौ लिरनाया बारा मोजां जाया एखनब्ला आंनि बे लिरनायखौ आंनिफ्राय बांसिन आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्डआनो डिल खालामो बियो जाबाय सासे स्कुल टिचार बिबो बांसिनै बांसिनै पवेट्रि ड्रामा सल'मा बेफोरखौ लिरनो मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं बांसिन बेखौ सुंथानो सुंथानाय सुंथानो थाखाय नायनो होयो बिजिरनो होयो आंनि बे लिरनायखौ बेनिफ्राय बे आङो फिडबेक मोननाया जाबाय आंनि बे स्ट्राक्सार मिटिं खामनाय खालामनाया खालामनाय आरो आंनि बे लिरनायनि स्ट्राक्सार बेफोरो मोजां जायो बेनि गेजेरावनो खायफा खायफा आनरिलिभेन्ट रिलिभेन्ट टपिकफोरा नुजायो नुजायो बेफोरनि सोमोन्दै बेयो आंनि बे ज' बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड जथि टिचार बेयो फिडबेक होयो